मैं खाने के बारे में बनाने के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा हम कोई भी खाना बनाते हैं तो उसके लिए हमको थोड़ा सब्र रखना चहिए और हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नमक बराबर है के नहीं धनिया बराबर है के नहीं हल्दी बराबर है के नहीं कौन से मसाले किस चीज़ में डल रहे हैं कौन से अलग क्या है अलग अलग व्यंजनों में अलग टाइप की चीज़ें डलती हैं और अलग अलग अलग अलग जैसे अलग अलग चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे तो स्वाद भी उससे बदल जाता है एक चीज़ का उदाहरण मैं देना चाहूँगा जैसे कि अंडा करी हम बनाते हैं तो उसमें पहले हम अंडों को उबालते हैं और उसको हम पहले फ्राई करके भी बना सकते हैं या बिना फ्राई करे भी बना सकते हैं और हमें नमक नमक सिर्फ एक ही बार डालना चाहिए क्या बार बार नमक डालते तो हमें ध्यान नहीं रहता है एक ही बार नमक डालिए तो उससे तो क्या रहता है कि ज़्यादा नमक नहीं होता है उससे ज़्यादा नमक होने से ज्यादा कम नहीं हो सकता है वह इसलिए यह चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है